परिवहनके जे तरीका अछि दरभङ्गा आ मधुबनीमे ऑटो बस ईरिक्शा ट्रेन आ दरभङ्गासँ अहाँ प्लेनो के सफर कऽ सकै छी एहि परिवहनके तरीकामे जे चीज सुधार करबाके अछि अहि दरभङ्गा और मधुबनीमे से ई कि एक बस स्टैण्ड एकटा बस स्टॉप अहाँकेँ एकटा बस स्टॉप पर बस जे रुकला ओहि बस मे सिक्वेन्स से एक एकटा व्यक्ति उतरला आ स्टैण्ड मे जे खड़ा अछि से एक एकटा आदमी सिक्वेन्स मे चढला ई हमर सपना आओर ई हमर विचार यऽ कि एहिठामकेँ लोक एहि परिवहनके जे सञ्चालन जे यऽ ई सञ्चालनके सुचारु ढ़ंगसे चलबाके चाही अहि प्रश्नमे एकटा आओर प्रश्न अछि कि ट्रेनमे सदिखन भीड़ रहैत अछि आओर अहि यात्रामे कोन कोन किछो खास बात समस्या अछि तऽ एहि समस्या ग्रस्त से सम्बन्धित एकटा जे समस्या हमरा जे बुझा परि रहल पड़ि रहल यऽ ओ ई कि ट्रेनमे जे मूँगफली अहाँ खरीदै छी आ मुँगफलीकेँ छील छीलकेँ ओहि सीटकेँ नीचाँ आ ओहि सीटकेँ इम्हर उम्हर जे अहाँ बिग देइ छियै ई समस्या हमरा बड समस्या ग्रस्त लगै अछि